پہلی بار ڈرائنگ کرتے وقت کی جانے والی عام غلطیاں جلد بازی کرنا لوگ فوراً اچھا آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں اور صبر نہیں کرتے سولیوشن صبر سے کام لے اور بیسکس پر فوکس کریں بیسک اسکیچ کو نظر انداز کرنا شروع میں لوگ ڈیٹیلس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن بیسک شیپس نہیں بناتے سولیوشن پہلے شیپس اور پرپورشنس ٹھیک بنائیں کلر ٹولس کا استعمال سستی پینسل پیپر سے ڈرائنگ خراب ہو جاتی ہے سالیوشن اچھی کوالٹی کا سامان لیں دوسروں سے مقابلہ کرنا نئے لوگ اکثر اپنی ڈرائنگ کو ایکسپرٹ سے کمپیئر کر کے مایوس ہو جاتے ہیں سالیوشن اپنے پروگریس پر دھیان دیں مشورے نہ لینا کئی لوگ اکیلے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رہنمائی نہیں لیتے سولیوشن کلاس ٹیوٹوریل یا کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں پرفیکٹ بننے کی جلدی لوگ چاہتے ہیں کہ پہلا اسکیچ ہی پرفیکٹ ہو اور جب ایسا نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتے ہیں سولیوشن مسٹیکس لرننگ کا حصہ ہیں پریکٹس سے پرفیکشن آتی ہے ریفرینس یوز نہ کرنا کئی بگنرس ریفرینس فوٹو یا ریل آبجیکٹ کا یوز نہیں کرتے صرف ایمیجینیشن سے ڈرا کرتے ہیں سولیوشن ہر دن ایک چھوٹی سی چیز ریفرینس سے ڈرا کریں جیسے کپ پین یا پلانٹ لائٹ اور شیڈو کا یوز کر نہ کرنا ڈرائنگس فلیٹ لگتی ہیں جب شیڈنگ نہیں ہوتی سولیوشن لائٹ کا سورس سمجھے اور شیڈو بنانا سیکھیں پینسل سے ہلکا اور گہرا پریشر یوز کریں اونلی کاپینگ نو کریئیٹیویٹی صرف دوسروں کے کام کو کاپی کرنا کریئٹو گروتھ کو روکتا ہے سولیوشن کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ خود کے آئیڈیاز پہ بھی کام کریں کنسسٹینٹ پریکٹس نہ کرنا کبھی کبھی ڈرائنگ کرنا کافی نہیں سولیوشن ہر دن تھوڑا ٹائم نکالیں ایون پندرہ منٹس کا کوئی کے اسکیچ بھی ہیلپفل ہوتا ہے